समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिया जोंनि जों जेनेबा आंबो बल गेलेयोमोन गेलेनाया समाजाव ससाइटि आव बिराद मोजां लाबोयो ओमफ्राय खेला गेलेग्रा मानसिफोरा देहायाबो मोजां थायो गाहामैनो ओमफ्राय समाजावबो मोजां मोजां रुलस फोर थायो आरो बल गेलेनायफ्राव बिराद रुलस थायो कच फोर थायो बेफोरनिखौ मानिनांगौ ओमफ्राय गामिनि सुबुंफोराथ' गावसोरनि जेनेबा गामिनिफ्राय फैनाय गावसोरनि मानसिखौ बिराद मोजां मान होयो गामिनि नामखौ जौगाहोनायनि थाखाय नाम खालामनाय जायो नालाय बिराद हेल्प खालामो गामिनि सुबुंफोरा मान होयो मोजां गेलेग्राफोरखौ बरायो ओमफ्राय मोजां आरो

खारनाय बारनाय बेफोर मोजां जायो आरो बि स्थ्रं ओमफ्राय आंनि बुंनाया एसेनोसै